میں روزانہ شوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے میں یوٹوب ہے فیس بک ہے اسٹاگرام ہے اسی طریقے سے ایمو کا بھی ہے پیپر کا بھی استعمال کرتا ہوں لیکن بعض وہ ہیں جو یوٹوب پر جھوٹوں کا پلندہ تیار کر کر پیش کر تے ہیں اور بعض حقائق دباتے ہیں لیکن ایک الجزیرہ جو چینل ہے اور اس کے نام سے جو خبریں آتی ہیں کما جیسا کی سننے میں آتا ہے کہ اس کی تمام باتیں سچی ہوتی ہیں اور وہ صحیح صحیح بتاتے ہیں اسی طریقے سے ایک آدھ یوٹوبر ہیں جس میں سے ایک آدھ کا نام بھی اوپر آتا ہے وہ صحیح صحیح ایسا لگتا ہے کہ بیان کرتے ہیں عالمی نظریے کو صحیح طرز پر جو بات عالمی اس میں ہو رہی ہے اس کو صحیح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ ایک جھوٹوں کا گہوارہ ہر طرف سے جھوٹ جھکو جھوٹ کا پلندہ تیار کر کے بیان کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے وائرل کیا جاتا ہے اور یہ عام ہو چکا ہے